किफायती परिवाहन तक पहुँचने की कमी ने आस पास के शहरों या कस्बों में स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और नौकरी के अवसरों की तलाश करने की क्षमता को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है जैसे कम लागत के कारण मनुष्य विकसित नहीं हो पा रहा है आधुनिक परिवाहन बहुत हद तक बढ़ गया है जिसमें पेट्रोल पर निर्भर रहता है और पेट्रोल का मूल्य ही बहुत अधिक होते जा रहा है जिससे मनुष्य विकसित नहीं हो पा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में भी पैसे की वजह से ही छात्र छात्राएं पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं आपने जीबन में सफ़लता प्राप्त नहीं कर पाते हैं आज के समय में युवाओं को नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है और जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोज़गारी बढ़ रही है जो शिक्षा को क्षेत्र को प्रभावित कर रही है एवं स्वास्थ्य सेवाओं में भी देखा जा रहा है कि जिसमें निम्न स्थर के एवं मध्यम वर्गी परिवार की व्यक्ति लोग वाग सुविधा लेने में असमर्थ हैं